نو ہزار آٹھ سو نواسی دس ہزار آٹھ سو تینتیس تینتیس ہزار پان سو چھہتر اٹھاون ہزار پان سو نواسی چھیاسی ہزار آٹھ سو تینتیس